हमारे मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में बीच सांस्कृतिक अंतर ये है कि हमारे यहाँ खाना खाना बहुत ही अच्छा बनता है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा जैसे कि हमारे यहाँ सभी वस्तुऍं बहुत ही सालीन सालीनता और साफ सुथरी से बनाते हैं बाहर बाहर जैसे कि इंदौर में है पोहा प्रसिद्ध है तो हमारे यहाँ पर भी वो पोहा भी मिल जाता है इंदौरी पोहा मिल जाता है खाने के क्षेत्र में हमारा ग्वालियर बहुत ही अच्छा है बाहर निकलो तो बाहर का खाना बहुत ही अच्छा नहीं लगता है जैसे हम घूमने जाते हैं तो हम अपने ग्वालियर के खाने को याद करते हैं कुछ ही दिन बाद हमें अपने अपने जगह की याद आने लगती है खाने की मामले में इसलिए हमें ग्वालियर का ही खाना बहुत ही अच्छा लगता है